जी मूं हिकु दफ़ो लाइव पेंटिग ठाही हुई मुंहिंजे दोस्त जी ऐं हुनखे ॾाढी उहा पसंदि आई हूब हू चहिरो ॾिसी करे उहो बि ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं मूंखे शाबाश ॾिनी हुअई मूंखे बि का आर्टिस्ट तौर ॾाढी ख़ुशी थी